पचासी बाईस सौ पचास नौ लाख अस्सी हज़ार सात सौ पचास आठ लाख पचहत्तर हज़ार तीन सौ अस्सी चार लाख अस्सी हज़ार दो सौ पचास